कुछ दिन पहले मैंने अमोजोन से एक चेयर बुक कराई थी और मैंने बड़े कलर और सब पसंद करा था पर किन्तु जब वह घर पर आई तो वह बिलकुल नै बिल्कुल बेकार थी दिखने में भी बेकार कलर भी ठीक नहीं था कोई कम्फरटेबल नहीं थी टूटी हुई भी थी हमने पचास बार कॉम्प्लैन करी मर उसका कोई रिस्पोंस नहीं मिला और वह रिटर्न भी नहीं हुई और घर पर भी सब बहुत गुस्सा हो गए इसलिए मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट लेने के लिए सभी को रिक्मेंट करती हूँ कि बिलकुल न ले और बिलकुल न ले और चेयर बिलकुल ख़राब थी और पैसे भी ज़्यादा लग गए और मेरा अनुभव बहुत ख़राब रहा